हैलो हां तुस आटो आह्ले बोला दे ओ हां ते में कल इद्धर सांबा जिसलै आई दी ही ते में तुं'दे आटो बिच्च बैठी आटो बिच्च मेरा पर्स रेही गेदा तुसेंगी लब्भेआ नेईं अड़ेओ मेरे सारे कागज़ ओह्दे बिच्च पेदे पैसे पेदे बच्चें दे पूरे डॉक्यूमेंट्स ओह्दे च पेदे घरूं बड़ी निक्खर पवा दी बड़ी गालां पवा दियां घरूं तुस दिक्खो हां नेईं तुस साफ करो हां हां ते मेरी कुड़ी आंदी ऐ उद्धर सांबा कालेज पढ़ने ई हां ते लब्भी जाह्ग ते ओह्दे हत्थ भेजी ओड़ेओ तुस ठीक ऐ भी भेजी ओड़ेओ नेईं नेईं तुस दिक्खेओ शैल करियै लब्भी जाह्ग ते भेजी ओड़ेओ मेरी कुड़ी हत्थ तुस ठीक ऐ